असांजे शहर में खाइण पीअण जूं तमामु सुठियूं जॻहियूं आहिनि मूंखे सभ खां सुठो पुष्कर जो वेंदी आहियां त उते जो माल पुणो ऐं रबड़ी ॾाढी पसंदि ईंदी आहे असां सभु मिली करी जॾहिं बि पुष्कर वेंदा आयूं त उते जो माल पुणो ऐं रबड़ी खाईंदा आहियूं असांजे ॾाढो पसंदि ईंदो आहे उते जी रबड़ी ऐं मालपुणो उन खां सवाइ असां जेको आहे चौपाटीअ ते वेंदा आहियूं डोसो खाइण जे लाइ उते जो डोसो ॾाढो ई वॾो ऐं टेस्टी ऐं सुठो लॻंदो आहे जॾहिं बि जॾहिं बि त्योहार थींदो आहे कुझु बडे ईंदो आहे छा बि पार्टी कंदा आहियूं कुझु बि थींदो आहे त उते असां चौपाटी ते वञी करे डोसो खाईंदा आहियूं ऐं डोसो खाईंदे खाईंदे चौपाटी जा नज़ारा बि ॾिसंदा आहियूं त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं उन जो डोसो बि ॾाढो बेहदि ई पसंदि ईंदो आहे इन खां सवाइ असां जेको आहे केसर गरमी में रामपाल जी चाट जेकी आहे उहा आहे ॾाढी ई मनपसंदि थींदी आहे ॾाढी ई सुठी आहे रामपाल जेको आहे कचोड़ी संबोसो छा त टेस्टी ठाहींदो आहे ऐं उन जी साॻु ऐं कचोड़ी संबोसो जेको आहे पूरे शहर में फेमस आहे माण्हू किथां किथां जा ईंदा आहिनि उन जी चाट ऐं संबोसो कचोड़ी खाइण जे लाइ असां सभई उते वेंदा आहियूं असांजो ॿधियल आहे रोज शाम जो ज़्यादातरि उन वटि वेंदा आहियूं संबोसो ऐं कचोड़ी खाइण जे लाइ असांखे सभिनी खां वधीक उते जो ई संबोसो ऐं कचोड़ी सुठो लॻंदो आहे ऐं उते पासे में ई हिकु ॿियो बि डोसे वारो आहे जेको असांखे ॾाढो ई सुठा लॻंदा आहिनि उते जा गोल गप्पा बि ॾाढा पसंदि आहिनि हिकु ठेले वारो आहे जेको गोलगप्पा ॾाढा मन पसंदि असांखे खाराईंंदो आहे सभई उन वटि गोल गप्पा बि असां खाइणु वेंदा आहियूं गोलगप्पा एतिरा टेस्टी थींदा आहिनि ऐं एतिरा सॉफ्ट थींदा आहिनि असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि उन जा गोल गप्पा खाई ऐं उन जो गोल गप्पनि जो पाणी पी करे ॾाढो ई असांखे मज़ो ईंदो आहे असां सभु दोस्त शाम दोपहर में निकिरी वेंदा आहियूं ऐं उते जा गोलगप्पा खाईंदा आहियूं केसर गंज ऐं चाट ऐं कचोड़ी संबोसा बि रामपाल जा खाईंदा आहियूं